असांजे सूरत महानगर पालिका जे पारां डाजड़ एरिया में लाइब्रेरी आहे उते मां पढ़ण वेंदी आहियां उहा लाइब्रेरी बढ़िया आहे मुंहिंजी पर्सनल लाइब्रेरीअ में मां कुंज मैगज़ीन जा हर साल जा एडीशन मूं वटि आहिनि जेके मां सदा ई पढ़ंदी आहियां